गोवमेंट एड्युकेशनल अवेरनस शिकपाचो अवेरनस प्रोग्राम करत्ताय चडशें बालवाडी इस्कलान कोत्ताय गव्हवरमेंट इकला गव्हवमेंट इस्कुलांनी वर्सा एक पाट कोत्ताय कसलो प्रोग्राम चॅक कोरपाचो दान चॅक कोरपाचो आनी कसले मॅडिकल आज चॅक कोत्ताय बालवाडी इस्कुलान चड करत्ताय प्रायवेट इस्कुलान थोडे करत्ताय हेल्थ सेंटर आसा कितें आसा प्रोग्राम इगोरजीन सांगताय प्रोग्राम आसा अवेरनेस जोण एकल्यान इस्कलान वसून तो प्रोग्राम चॅक करपाचो आनी प्रोग्राम आयकपाचो आनी कितें आ जाल्यार वखदोद दिताय डिजीस आसा जाल्यार